हमरा जीवनमे खेलक से महत्वपूर्ण उपाय अछि ताकि हमर जे शरीर रहत ओकर स्वस्थ रहतइ खेल मैदानमे फूर्ति रहतइ हमर शरीरमे कोनो रोग नहि धरतइ तै दुआरे हमर जे खेलके देबाक लेल अहाँ सबके फायदा आओर हमरा सबके मनोकामना उत्पन्न रहय छै तै दुआरे जे छै जे हमर गाममे फील्ड या खेत मैदान ओइके लेल चाही ताकि हमसब अपन गाममे क्रिकेट खेल सकय छी ताकि हमर कोनो बीमारीमे सँ नहि हटि सकय छै तै दुआरे हमसब खेलके महत्वपूर्ण बुझय छियै आओर फायदा एकर की की छै तऽ फायदा जे छै एकर ताकि हमर फायदा जे क्रिकेट खेलय छियै तऽ हम ओइमे लगभग सेहो उपाय हम बताबय छी कि कोइ कष्ट रोग नहि होइ छै जीवन स्वस्थ रहय छै आओर खेलयके प्रयासमे जैसे नाम रौशन होइ छै ओइके लेल आओर नाम रौशन भेलाके बाद अइके लेल गाँव समाजसँ जुड़ल रहय छै तै दुआरे हम जीवनमे खेलऽके प्रयास बहुत अवासनीय अछि भारतमे खेल एक महत्वपूर्ण अछि ताकि बढ़ावा देबाक लेल कइ आदमीसँ चर्चासँ करबाक चाही अइ दुआरे हम उपायके लिये बहुत फायदेमन्द हमर नामकसँ गाँव जानय अछि